دہلی میں تین سینٹرل یونیورسٹی ہیں موجود ہیں پہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ دوسری دلی یونیورسٹی تیسری جے این یو جواہر لال یونیورسٹی تینوں یونیورسٹی ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم دیتی ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ماس کوم اور لاء انجینیئرنگ فیکلٹی کافی اعلیٰ درجے کے تعلیم فراہم کرتی ہے